गुजरात में घणेई धार्मिक स्थलु आहिनि घुमण जे लाइ जीअं भक्तिधाम आश्रम आहे भक्तिधाम हवेली जो उद्घाटन ऐं स्थापना परमपूज्य गुरू हिकु सौ अठ देनोचार्य जे द्वारा श्री द्वारकाधीश महोदय जे हथा कड़ी अहमदाबाद भोपाल में कयो वियो हुयो इनजे सवाइ आबू में माता जो मंदिर आहे पारा इस्कॉन मंदिर आहे अहमदाबाद में भारत जे ॿाहिरि ॿारहं ज्योतिर्लिंग मां सर्व प्रथम ज्योतिर्लिंग जे रूप में पुराणा सोमनाथ शीश मनियो वेंदो आहे इनजो निर्माण पाण चंद्र देव कयो हुयो जंहिंजी ॼाण विग वेद में कई वई आहे लोककथा जे अनुसार श्री कृष्ण भगवानु हिते पंहिंजो शरीर जो त्यागु कयो हुयो सोमनाथ मंदिर जिला गिर सोमनाथ में आयल आहे रवारन नदी जे तट ते लखना ग्राम खां हिकु किलोमीटर जी दूरी ते सोमनाथ मंदिर आयल आहे इस्कॉन मंदिर खे श्री हरि कृष्ण जे नाले सां बि सुञाणियो वेंदो आहे इहो उणिवीह सौ छहाठि में न्यूयॉर्क नगर में भक्तिवेदांत स्वामी परंपाद शुरू कयो हुयो इस्कॉन जो मक़सद संपूर्ण मानव समाज खे आध्यात्मिक ज्ञान जो फैलाव करण जो आहे घणेई आश्रम आहिनि संग्रहालय आहिनि गांधीआश्रम संग्रहालय आहे हरिओम आश्रम आहे ईअं सभु शयूं गुजरात में पर्यटक ॾिसण ईंदा आहिनि